हमरसभके बिहारमे पहिनेसँ बहुत शिक्षा बहुत नीक भेलै हेँ आओर कथी कहैत छै बहुत मतलब पहिनेसँ बहुत मतलब परिवर्तन एलै हेँ आओर आब तऽ बहुत नीक टीचरोसभ आब बहुत नीक मतलब पहिने जकाँ नहि छलखिन आब तऽ बहुत नीक टीचरसभ पढ़ल लिखल हमरोसभकेँ पढ़बै छथिन नीको लागैए आ साथमे बहुत नीक पढ़बितो छथिन आ बहुत रङ्गके बात आब भेलै हन मतलब छात्रवृत्ति वगैरह बहुत नीक मतलब सभ मिलैत छै सभ सही टाइमपर टीचरोसभ बहुत नीक लापरवाही बिलकुल नहि करैत छथिन बहुत नीक जवाब दैत छथिन आओर साइकिल जेना दूर इसकु इस्कुलसभ रहैत छै कॉलेजसभ तऽ ओहिमे मतलब साइकिल देल देलखिन सरकार आओर कथी कहैत छै हमसभ जाइत छलियै बहुत दूर भऽ जाइत छलै ने तऽ उएहमे देलखिन आओर कथी कहैत छै बहुत नीक पढ़ाइयओसभ कॉलेजो इस्कुलसभमे बहुत नीक पढ़ाइसभ टीचरोसभ बहुत नीक हरेक चीजपर ध्यान दैत छथि हरेक टाइम टाइम टेबुल हरेक चीजपर मतलब घण्टी लागैत छै हमरासभके क्लास होइत छै हर विषयके हर रङ्गके मतलब बहुत नीकसँ पढ़बैत छथिन मतलब बहुत नीकसँ पढ़बैत छथिन आओर सभ मतलब बहुत रङ्गके बात मतलब बहुत चेंज एलै हन बिहारमे बहुत मतलब पहिलेसँ तऽ बहुत चेंज एलै हन साफ सफाइ इस्कुलोके साफ सफाइसभ एक चीजके ध्यान देलहुँ सभ एक चीजपर सफाइ मतलब रूमोसभ पहिने तऽ बिल्डिंगसभ रहैत छलै इस्कुलके बहुत बेकार रहैत छलै लेकिन आब सभ सही यए सभ सफाइ तफाइपर पूरा ध्यान देलथि हन टीचरसभ बहुत नीक आओर कथी कहैत छै प्रिंसिपलोसभ बहुत नीक आब सभ उएहसभ तऽ करैत छथिन आ बाँकी टीचरसभ तऽ बस पढ़बैत छथिन ओहोसभ बहुत नीक पढ़बैत छथिन सभ एक चीजपर ध्यान देलथि विद्यार्थियोपर ध्यान देलक ई नहि जे मतलब कतहु कियो जाउ से नहि बिलकुल ध्यान देलथि आ बहुत नीकसँ मतलब पढ़बितो छथि हमरोसभके पढ़यमे बहुत नीक लागैए